मांखे ड्राइंग करण श नंढपण खां ई बचपन खां ई आहे मां पहिरीं क्लास खां ई ड्राइंग शुरू करे छॾी हुई मां जा फ़ैमिली मेम्बर बि मम्मी पापा भैया इलाही पसंदि कंदा हुआ मुंहिंजी ड्राइंग खे ऐं मूंखे कलर वग़ैरह काफ़ी नवां नवां वठी ॾींदा हुआ मां ड्राइंग कंदी रहंदी हुअमि मुंहिंजा टीचर बि मांखे इलाही स्पॉर्ट कंदा हुआ मांजे ड्राइंग में पे ड्राइंग जे पेपर में नम्बर बि इलाही सुठा ईंदा हुआ मां ड्राइंग कंदी हुअमि त मांजे टीचर बि पंहिंजे चवंदा हुआ कि अहिड़ो असांखे बि ड्राइंग ठाहे करे ॾे मांजा जेके दोस्त हुआ साहेड़ियूं हुयूं उहे बि चवंदा हुआ तुंहिंजी ड्राइंग इलाही सुठी आहे मेंदी जी बि मां इलाही सुठी लॻाईंदी हुअमि मेंदी में ड्राइंग कंदी हुअमि मुंहिंजा मनपसंद कलाकार त इलाही आहिनि पर हाणे यूट्यूब जो ज़मानो आहे मांखे जंहिंजी ड्राइंग पसंदि ईंदी आहे मां हुनजी कॉपी करे ठाहींदी आहियां इलाही ड्राइंग मां फ्रेम करे करे पंहिंजे ड्राइंग रूम में लॻाए छॾियूं आहिनि जेको ईंदो आहे इलाही तारीफ़ कंदो आहे ऐं चई बि वेंदो आहे कि असांखे बि अहिड़ी ड्राइंग ठाहे करे ॾे त मां हुननि खे अहिड़ी ड्राइंग ठाहे करे फ्रेम कराए करे हुननि खे गिफ़्ट करे छॾंदी आहियां त उहो इलाही ख़ुशि थींदा आहिनि उहो बद मूंखे बी गिफ़्ट कुझु करे मूंखे गिफ़्ट ॾेई वेंदा आहिनि मुंहिंजे भाउ भाॼाई खे बि इलाही पसंदि आहे मुंहिंजी भेण खे बि मुंहिंजी ड्राइंग इलाही पसंदि आहे उहो बि मूंखे चवंदा आहिनि कि असांखे बि अहिड़ी ड्राइ फ्रेम कराए करे अहिड़ी फ़ोटो ड्राइंग कराए करे करे ॾे त मां हुननि खे बि ओड़ो ई करे करे ॾींदी आहियां ऐं मूंखे इखे हिन कम में इलाही तारीफ़ मिलंदी आहे हिन सांतव हिन प्रोफ़्रेस मिलंदो मां हुनखे और वधाइण चाहींदी आहियां